हथौड़ा जे हम किनलहुँ ओकर रख रखावमे आब दिक्कत होइए कोनो कोनामे राखि दै छी तऽ नहि मिलैया कतहुँ चीज रहैत छै घरे पर मगर ओ कतय अथि भऽ जाइए नहि मिलैत छै जल्दी किआ तऽ छोटका चीज छै ओ आ दोसर बात जे दोसर लोग माँगिकऽ लऽ जाइत छै किछु दिन अपना अंगना राखि लैत छै एनाही करैत करैत ओ दोसरके तेसर दए दैत छै एनाही करैत करैत ओ समान जे छै हरा जाइत छै अकर ओहि दुआरे ओसभ चीजमे हमरा बहुत दिक्कत होइया